आदसा सैमा अरनायनि माबायावहाय दानियाथ' डक्ट'र दं आरो अजाफोर दङ बेफोर बायदिजोंबो खालामनो हायो आरो बबेबा बबेबा जायगायाव फाग्ला जालाबायनायबो थायो दा बेफोरबायदिखौबो कुबिराज दङ आरो आरो बेफोरखौ हायो हायाब्लाबो जानागुरुफ्रा गावसोरनो सिन्था खालामनानै बेफोरबायदिखौ मावनानै देखायखायो जोंनि गामियावनोथ' दं सासे गुरु अजा बेफोरनो सैमा अरनाय मानाय जिनिसफोरखौ गासिब्बो हाजोबो जाहैदों बियो दिसा नाम जोंनि खाथियावनोखा जिबौ अरनाय सैमा अरनाय बिराद फार्स्ट क्लास रोंगौ आरो बियो दा थानो हायैबादि बिराद मा होनो टाइम खुनु रेस्त गैया बिहा बेबायदिनि थाखायनो बिराद मोजां बिसास खालामनानै बेनाव दैनिक मानसिफ्रा थाङो मायो दा गाव गावनि हाबाफारिखौ जानागुरुआ बिराद मोजां बिसास खालामनानै गावनो हरजोबो आरो दा बे जिनिसखौ ओंखायनो गावसिनि माबाफ्रा जेखि हारिआनो जा जेखि धर्मआनो जा खुनुबादा गैया गावनो बिराद मोजाङै बुजायना हरो आरो मानसिफ्रा मोजां मोननानै गोजान गोजाननि मानसिफ्रानो बुहुद मानसि फैनानै बिनावसो सिकितसिखा खालामफैयो दा ओंखायनो बिखौ बिराद बिसास दं दा बिनि थाखायनो बिराद मोजां खिथायो बुङो दा बेफोरबायदि आरोखि दा ओंखायनो बे जिनिसखौ बिराद बिसास खालामनानै दङ दा ओंखाइनो बेखौ जोङो गुरु होन्नानै मानियो सैमा फाग्ला अरनाय बबेबा मोजां अरदोंब्लाबो मुलि जानांगौ होन्नानै दिसिस'न होयो गावनो गासिबबो गोरोंजोबखा मिथिजोबखागौ बेफोरबायदि आरो दा ओंखायनो जोंनो बिराद बिसास खालामो बिनि सायाव बिखौ होनो जोङो गुरु बा अजा बेफोरबायदि आरो डक्ट'र फोरनाव थांब्लाबो थाखा फैसानि खोथा दं बिसिबा गोजान दा बङाइगाव बायदि लवार आसामआवसो हायोनो बेफोरबादिखौबो जोंनावथ' थाखा फैसा गैजाया दा बेनि थाखायनो बेखौ जों लांनो हायाब्लाबो जारला जायो दा ओंखायनो नांगौबा जोंहा ल'केलावनो दं हिसाबै जों बेनावनो थांनानै मोजां गाज्रिखौ रायलायहैनो हायो आरो दा ओंखायनो जों बिनि सायावनो बेराद मोजां बिसास खालामनानै गावनो मावो गावनो खिथायो गावनो बिबादि रोंखाजोबगौ आरो रोदा रुदु मा दानो मालायो माजों उनो माजों होयो लोंनायनि दं फुन्नायनि दं नानायनि दं मानिबा मानिबा मुलि बे हायैनि थाखाय जेबो गैखायाथ' सेस हाजोबगोन बादियैनो बिराद मानसिफ्रा बिसास लाइन लालायनांगौ बेनाव थांनोबा नङाबा बाहागखौनो मोनलायबावा बेबायदि बुरजा गुरु दङ आरोखि जोंनि खाथियावनो दिसा नाम होनो मानसिनि नाम बिराद बिसास खालामो गावनो थांलाय फैलाय बयजोंबो हेफाजाब बयजोंबो नायफिनजायो बयखौबो लाखियो बयखौबो नागिरो बेफोरबादि आरो दा ओंखायनो बिसास खालामनानै बेबायदि थायो आरो बेबायदि आरो ओंखायनो बयबो आसा खालामनानै मोजां मोनो मिथिगौ बेखौ गुरु होन्नानै सैमा अरनाय फाग्ला जानाय जिखुनु जिबौ अर माबायानो अर बे हायै जेब्बो गैया आरो ओंखायनो जों बिराद बिसास खालामनानै बेखो नायो बेखौ मिथिखागौ बेफोरबादि आरो दा ओंखायनो जोंनि माबायावबो बेबायदि आरो बयबो मिथिखागौ बेसोरनि रोंनाय रोङैखौ बिबादि आरो बेखायनो जों जेबो साननो नाङा जिबौ अरनाय हग मा हग बेफोरबायदि आरो सैमा फाग्ला अरनायाथ' माराथ्थ' अजाफ्रा बेफोरबायदिखौ मावनो रोंखागौ हायो जारियोबो फुननायबो होयो मा मा मुलि होयो गावनि खामानिखौ गावनो मावो दा ओंखायनो बेबादि जायो आरो बेखायनो बेबादिया बिराद मोजां मोनो बेखायनो बिखौ बिराद बिसास खालामनानै थानाय जाबाय आरो दा ओंखायनो बेबादि आरो ओंखायनो जों जेसिबांखि मोजां मोनानै बिखौ हमो बा बेनाव थाङो बिरादनो बिसास खालामनानै थाबाय आरो बेबादि ओंखायनो जोंनि गोसोआबो मोजां मोनो बेबादिखायनो बयबो बेखौ हाया होनानै बुंनो हाया थांजोबो नागिरोबो बेफोरबायदि आरोखि दा ओंखायनो बेबादिखौ बयबो गुरुआ बयबो मानसिया रोंगौ होननानै बेखौ आसा खालामो बेबादिनो मिथिखागौ सैमायानो अर फाग्लायानो अर जिबौआनो अर आरो मा होनो बेफोरबादिखौ गासिबो बे रोङैनि थाखायनो जेबो गैया होनानै बुंना लाखायो गावनि गोसोबादि बिराद मोजां खालामानानै होबाय दा ओंखायनो जोंबो बिराद मोजां बिसास खालामनानै बेखौनो बिसास खालामनानै जे जोङो आसा खालामनानै थायो फैयो गोजान गोजाननि दिल्ली कलकाता मुम्बाइनि फैलाबायो बेबायदि अजा दं ओरैबादि रोंगौ ओरैबादि मागौ होनानै सोंफैनायाव बेबादि खालामो आरो ओंखायनो जोङो जेरैखि खालामा मानो बेखौ बिसास खालामनानै बेबादि खालामखायो ओंखायनो अजा होननानै मिथिखागौ सोंखायो बयबो बिसास खालामो बे अजा मिथिखागौ बयबो जोंनि गामिनि जायो बारा गोजान नङा खाथिथार बयबो मानसिया मिथिखागौ बेखौ होननानै बेबादि आरो जों बे अजाखौ मिथिखागौ आरो सैमा फाग्ला अरनाय मानाय बेबादिखौ बयबो बिसास खालामखायो रोङैनि खोथायानो गैया बे रोंखाजोबगौ ओंखायनो बिसास खालामनानै गावनि माबायाव रुम कवाथाराव थांबानो मिथिजोबो गासिबो जाबाय